ہندوستانی سماج میں آج بھی شادی کے موقعے پر بہت سی چیزوں کے دینے لینے کا رواج باقی ہے لڑکوں کو لڑکوں کو بھی دیا جاتا ہے اسی طریقے سے لڑکیوں کے یہاں یہاں بہت سی مسائل درپیش ہوتے ہیں شادی کی کے بعد جب اگر جہیز میں لڑکیوں کو نہیں دیا جاتا ہے لڑکیوں کی طرف سے بہت ساری چیزیں فرنیچر جیسے ہو گیا واشنگ مشین فریج اس طرح کی چیزیں جو نہیں ملتی ہیں جو کبھی کبھار جو گھریلو تشدد کا سامنا بھی ہوتا ہے